ऑंय बोललह कि हम बिहार घुमै लए आयल छियै तऽ अपने बिहारके कोन जिलासॅं छियै बिहार हम घुमए लए आयल छियै बिहारमे मसहूर कोन चीज कोन चीज हइ अच्छा हॅं मक औ हॅंं हॅं हॅंं हॅं ओहि मतलब बिहारमे मकइके रोटी आ ओकर बाद से सरसोंके साग ई सब सुनलीयै कि बहुत मसहूर छै हूॅं हॅं बूट आ सरसोंके केरावके ई सब जी अच्छे अच्छे आरो बिहारके मतलब की कोन चीज कोन चीज मसहूर छै से लिट्टी कहलखिन कोई कहलखिन कि लिट्टी चोखा बिहारके बहुत मसहूर छै ओ अच्छा बैगन आलू ई सब बहुत स्वादिस्ट लगै छै खाईमे हॅंं हॅं हॅंं बहुत अच्छा लगै छै खाईमे स्वा जी जी आ यहाॅंके मुख फसल कोन चीज होई छै बिहारके अच्छे जी हॅंं हॅं मकइ भुट्टा हॅंं हॅं गोटा हॅंं हॅं हॅंं हूॅं केराव जी जी अच्छे बिहारमे मतलब मुख्फय सल बिहारके मतलब सरसों गो आ केराव मकइ गेहूॅंम मकइ सब मुख फसल छै ने ओ अच्छा आ ई फसल मतलब को सरसों आर तऽ होबे करै छै बिहारमे अच्छा आ ई मतलब कोन महिनामे गेहूॅंम उपजाबै छियै मतलब ई कातिकमे बूनै छियै हॅं आसीन कातिकमे बूनै छियै आ मतलब चैत बैसाखमे काटइ छियै इहए ने अच्छे कातिकमे काटइ चलिये ठीके छै आ बिहारमे घुमै बला जगह कोन कोन छै बेहतर मतलब कि कोई मन्दिर अथी पर्यटन ऐसन किछु ठीक ये ठीक